असां पहिले कुझु साल पंहिंजे जीवन में इहो ॾिठो की छा ॾिसंदा हुआसीं पहिले नंढनि नंढनि कमनि में असां ख़ुशि थी वेंदा हुआसीं हिकु ॿिए जे हिते नौकिरी करे वठंदा हुआसीं ॿियनि जे दुकाननि में असां थोरी देरि विही करे थोरा पैसा कमाए वठंदा हुआसीं पर जेकी अॼु जी जनरेशन आहे अॼु जी जेकी पीढ़ी आहे छोकिरा और छोकिरियूं अॼु जे ज़माने में एॾी तरक़ी कई अथनि की छा ॿुधायांव अॼु कंहिंखें बि थोरो नंढो वंडो कमु पसंदि नथो अचे अॼु ॾिसूं था असां की चूबर कर कंटेट क्रिएटर टेवरल कॉमेंडियन सभु कुझु हिकदमि सुठे सां खपे असांखे कंहिंजी बि ग़ुलामी करणु पसंदि कोन्हे अॼुकल्ह असां छा था खोज कयूं अॼुकल्ह असां ॾिसी वठूं की कीअं छोकिरा छोकिरियूं अॻिते वधनि थियूं कीअं डॉक्टरीअ में पास थियूं थियनि ट्रेवलिंग में पास थियूं थियनि गाॾी थियूं हलाइनि कारूं थियूं हलाइनि पहिले जे ज़माने में ऑटो तक न हूंदा हुआ और रिक्शाऊं हलाईंदा हुआ केॾी महिनतु कड़ी कंदा हुआ पर अॼु जी जनरेशन में अॼु जी पीढ़ीअ में असां ॾिसूं की केॾी तरक़ी कई आहे भारत ने केॾो कुझु कयो अथनि